जय जय झूलेलाल असांजो कच्छ ॾाढो सुठो शहर आहे गुजरात में कच्छ वसियलु आहे उते बि सुठा मंदर ठहियलु आहिनि बाग़ बाग़ीचा आहिनि ऐं सुठो ई घुमण जो शहर आहे उते नारायण सरोवर आहे माता जी जो मंदरु आहे रुद्र माता जो डैम आहे अंजार में जैसल तोरल जो मंदरु आहे ऐं भुज में स्वामी नारायण जो मंदरु आहे ऐं गं गांधीधाम में जोगणी नार माता जो मंदरु आहे ऐं तरह तरह जा बाग़ बाग़ीचा आहिनि ऐं घुमण जी घणेई सुठी शहर घणो सुठी शयूं आहिनि जंहिंजे करे कच्छ ऐं गुजरात ॾाढो मशहूरु आहे गुजरात में बि घणेई कुझु घुमण जो आहे जंहिंमें गांधी नगर आहे अहमदाबाद आहे उन्हनि में सुठियूं सुठा मॉल ठहियलु आहिनि सुठा सुठा बाग़ीचा बाग़ ठहियलु आहिनि ऐं अक्षरधाम बि ठहियलु आहे अहमदाबाद में जेको ॾिसण जे लाइक़ु आहे जंहिंमां ॿार सभु सिखनि था उन में ॿारनि खे सिखण जी बि शयूं घणेई आहिनि ऐं कच्छ में भुज बि सुठो ठहियलु शहर आहे ऐं उन में बि बाग़ बाग़ीचा स्वामी नारायण जो मंदरु आहे वॾो जंहिंजे करे उहो भुज बि ॾाढो मशहूरु आहे ऐं सभु तरह जा उते कच्छ में शयूं कच्छ जी वर्क जी शयूं मिलंदियूं आहिनि खाद्य पदार्थ बि सुठा मिलंदा आहिनि कच्छ जा उहा कच्छ ग्राम उद्योग जे करे मशहूरु आहे इन करे गुजरात ॾाढो सुठो शहर आहे